जी सर मनीष बोल रही हूँ जी सर जी जी सर आई थी कल मैं जी सर कल आई थी सर मैंने बी ए कंप्लीट किया है और टेली कर लिया है अकाउंटेंट का काम आता है और टाइपिंग वगैरह कर लेती हूँ हाँ जॉब की हूँ पहले जी जी सर जी सर

जी सर यस सर जी सर कितनी रहेगी सर सैलरी

जी सर मैं सर पंद्रह से अठारह हज़ार तक लेना चाहती हूँ जी सर देख लीजिए जी जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर ओके सर कल मैं आती हूँ सर ठीक है